हैलो हैलो हां जी नमस्ते नमस्ते हां जी केह् हाल हां जी हां जी तुसें जि'यां आक्खे दा हा उ'आं गै कीते दा सर जिसलै कम्म हा लाए दा ते तुस कन्नै कन्नै गै ऐ हे मतलब कि तुसें दिक्खे दा अपने स्हाबै कन्नै न कि'यां होना चाहिदा कि'यां नेईं होना चाहिदा जि'यां थुआढ़ी चाइस दे स्हाबै कन्नै कम्म होएओ ते जेह्का मैटीरियल लग्गे दा ओह् बी थुआढ़ी मर्जी कन्नै गै

नेईं नेईं सर पैसे अजें देने गै न पर कम्म उ'ऐ नेहा होएआ जनेहा तुसें चाहिदा हा नेईं कम्म ते असें लेकिन पेमेंट बापस थोह्ड़े ना होनी लेकिन जेह्ड़ा कम्म जियां आक्खे दा हा उ'ऐ नेहा गै होई गेदा अगर होर प्रॉब्लम आई ते भी होर कोई अंदर दी प्राब्लम होनी बैसे होर कोई कम्म अदरवाइज साढ़े वर्कर

अच्छा अच्छा कोई निं भी अस कल दिक्खी लैगे आइयै ना सर पेमेंट बापस निं होनी ऐ पर केह् आखदे कम्म कम्म कि अस ओह् करी ओड़गे कम्म दिक्खी लैगै जेकर कोई होर जरूरत बगैरा होग उत्थें होर मतलब एह् पैसे आए दे थोह्ड़े ना बापस होने उत्थें थुआढ़े गै लग्गने न पैसे हां ठीक ठीक ऐ भी कोई नी कोई नी कल मिलने आं कल गै दिक्खी लैगै आइयै